असांखे पंहिंजे भारत देश जूं ख़बरूं न्यूस चैनल जीअं त इंडिया टीवी आजतक तां मिलंदियूं आहिनि अॼु भारत में छा थी रहियो आहे काथे लड़ायूं थी थियनि किथे एक्सीडेंट था थियनि किथे गोॾियूं थी अचनि किथे जीएसटी अॼु कीअं था थियनि अॻु टैक्सियूं कीअं थी हलनि सभु असांखे इंडिया टीवी ऐं आजतक तां सभु ख़बरूं पवंदियूं आहिनि पर उहे हिकदमु सां सभु सही हूंदियूं आहिनि सच हूंदियूं आहिनि ॿियो असांखे नगर न्यूज़ मां बि सभु सिंधी चैनल तां ॼाण पवंदी आहे ॿियो असां सिंधी पेपर बि हिकु बार पढ़ंदा आहियूं हुन मां बि सभु भारत देश जे बारे में सभु ख़बरूं पवंदियूं आहिनि